ہمارے یہاں تہواروں میں جیسے عید میں سویاں میٹھا چیز بنایا جاتا ہے كھایا جاتا ہے اس كے بعد عید كا ںماز پڑھتے ہیں نماز پرھنے كے بعد جو مٹن بنتا ہے اس كے بعد مٹن كا كہیں پہ بھی بریانی بنتا ہے تو كہیں قورمہ تو بہت سارے کے آئیٹم بنتے ہیں ہر دم اور خاتے ہیں اور ہمارے بقرعید میں گوشت بنتے ہیں اس كا کباب بنتے ہیں بریانی بناتے ہیں اور نہاری بنتا ہے قورمہ بنتا ہے مزید طور پہ كھانے پہ بہت اچھا لگتا ہے تو بہت طرح طرح كے چیزیں بنتے ہیں تو ہمارے تہواروں میں رمضان كے اندر روزے ركھے جاتے ہیں پھل فروٹ افطار كے ٹائم كھایا جاتا ہے اور سحری میں روٹی بسكٹ دودھ كیلا یہ سب كھایا جاتا ہے